जैसे हमरा पेटमे दर्द उठय छै पहिले गैस बनल रहय छै तऽ हम पहिले निमक निमक पानि काला निमक पानि खौलायके पीयै छियै ओकर बाद नेबो नेबो पानि नि नेबो आओर नेबो नेबो निमक पानि खौलायकऽ पीलहुँ ठण्डा करके कि इएहे आयुर्वेदीवला दवाइ करय छियै घरेलू दवाइ करय छियै कि पहिले घरेलू दवाइसँ दमकि जाइ अगर जब नहि दमकै छै घरेलू दवाइसँ तब डॉक्टरके पास जाइ छियै डॉक्टर आइ जँ अगर घरेलूवे दवाइसँ दमकि जाइ छै तऽ बहुत बढ़िआँ कऽ बात ओ ओइमे कोइ अथी नहि चाही ओकर बाद पेटेमे दर्द कयलकै तऽ पहिले होम्योपैथीसँ दवाइ करेलियै कि होम्योपेथीसँ दवाइ करैलहुँ आयुर्वेदीवला दवाइसँ अभी भी हमरा पेटमे दर्द करय छै आओर आयुर्वेदियेके दवाइ खाइ रहलियै हन ओएह सँ चाहय छियै कि हमरा ठीक होइ जाइ उ जादे देह शरीरपर जरेब नहि आबय छै अगर जो खाइ छी अंग्रेजी दवाइ तऽ बहुत जरेब आबय छै ओकरा जादा जब जरेब आबय छै आओर ई ई चाहय छी अपन शरीरके स्वस्थ रखयके लिए गरमे पानि पिलहुँ या एगो सुसुम पानि करके भी सुबहमे एक लोटा गरमायके पी लेलहुँ गैसके सब टुटि जाइ गैसके लिए इएह बढ़िआँ होलय इएह घरेलू दवाइ होलय जादेतर सब तो इएह पैखाना जब नहि रुकय छै तकर बाद जाइ छियै डॉक्टर कन डॉक्टर कन लै छियै सुइया दवाइ दै छै तऽ जादे आन्ही आबय छै हमरा अब लाभ होबय छै आयुर्वेदियेके दवाइमे जादे लाभ छै आओर डॉक्टरी दबाइमे बहुत हानि छै हर समय क्लिनीकेपर जरेब पड़य छै इएहे लिए सब चाहय छियै कि हमरा आयुर्वेदीसँ ठीक होइ जाइ